नमस्ते बोलिये बीज भण्डार की इसमें रखा है जैसे सब्जी भी है धान भी है सब्जी लौकी नेनुआँ करैला भिण्डी सब चीज़ है हाँ तो आपको सारा सामान मिल जाएगा चलो ठीक है मिल हाँ चलो ठीक है सारे चीज़ के बीज हैं थोक रेट पर बेचते हैं हाँ ठीक है धान भी मिलेगा ना अरे धान के बीज तो गंगा कावेरी है सा ओ सोनम है छोटी मंसूरी बड़ी मंसूरी जो है और एक हाँ बहुत सारे बीज आते हैं जो ठीक है आइयेगा आप ले लीजिए सारे में देंगे दाम तो उस पर रेट लिखा हुआ है ना वो सब फिक्स रेट है उसमें कोई कटौती नहीं होती है लेकिन आब जो थोक रेट में लेंगी तो उसी हिसाब से कम कर दिये जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है आप आएंगी तो आपको कम रेट में मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ दुकान तो है यहाँ जो है डाॅक्टर अमरेश के बगल में है यहीं पर चलो ठीक है आइयेगा यहाँ पर आप जो है आइयेगा आपको एकदम मिल जाएगी अपना सामान भी ले लेना देना है भाड़ा आपको आप भाड़ा दे देना अपना और ले जाना चलो कोई बात नहीं है हाँ हो जाएगा मिल जाएगा सामान